हैलो आहो अच्छा आ केह्ड़ी गड्डी ऐ थुआढ़ी आ ते ओह् ऐल्लै ऐल्लै कम्म बड़ा गड्डियें दा रश बड़ा ते हफ्ता खंड लग्गी जाना फिर ठीक ऐ घट्ट घट्ट दो ज्हार लग्गी जाना चलो सौ खंड घट्ट करी ओड़ेओ अंजी होई कोई चार पंज दो चार पंज तरीक तक्क कि मुड़े बाहर गेदे कुदै आं ठीक ऐ ठीक ऐ करी लैयो